میں ایئر کنڈیشن لانے کے لیے گیا مس اپنی مسجد میں بہت زیادہ ضرورت تھی اس وجہ سے کہ مسجد چاروں طرف سے پیک ہے اور بہت گرم محسوس ہوتی ہے میں ایئر کنڈیشن لانے کے لیے گیا اور بہت ہی اچھے دام میں بہت مناسب قیمت میں اور اچھی ایئر کنڈیشن مل گئی اللہ کا فضل ہے اور میں اس کو لے کے آیا بہترین وہ چل رہی ہے اللہ کا فضل ہے